मुझे पुराने समय की फिल्में बहुत पसंद हैं क्योंकि उनमें कुछ अलग ही चीज़ें दिखाई जाती हैं कुछ पारिवारिक बातें होती हैं उनमें और वो हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई होती हैं जैसे एक पिक्चर मैंने देखी थी कोई मिल गया जो पिक्चर मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी और मैं उसे अभी भी कभी कभार कुछ थोड़ा बहुत देख लेता हूँ क्योंकि उसकी कहानी मुझे बड़ी ही अच्छी सी लगती है किस तरह उसमें एक प्राणी किसी और गृह से यहाँ पे आता है जो सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेता है जबकि हमारे यहाँ भी बोलते हैं कि सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है लेकिन उस पिक्चर में ये चीज़ दिखाई भी गई है कि किस तरह जीव को सूर्य से ऊर्जा मिलती है वो उसे लेकर किस तरह की कलाएँ दिखाता है तो उस पिक्चर की कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती है ऐसी फ़िल्में देखना मुझे आज भी बहुत पसंद है क्योंकि इनकी कहानियाँ मुझे भाती हैं मेरे मन को मोहित कर देती हैं और मैं ऐसी फ़िल्में देख कर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ